में तुसेंगी सनान लगा जि'यां सोशल मीडिया मतलब कि फेसबुक होई गेई इंस्टाग्राम होई गेई युटयुब डबदहूहवा़ होई गेआ मतलब कि बड़े सारे ऐप चली पेदे बड़े सारे ऐप चली पेदे अजकल्ल जि'यां हून इंस्टाग्राम होई गेआ इंस्टाग्राम पर लोग लोग प्लेस्टोर चा दा इस्सी डाउनलोड़ करदे दे ते अपनी आई डी बनांदे एह्दे पर कन्नै ते आई डी बनानी अपनी ते एह्दे पर तुस कुछ बी लोग अजकल्ल मैस्ज़ करी सकदे फोटो पोस्ट करी सकदे ते स्टोरियां दिखदे ते स्टोरियां पांदे ते तुस फालो करी सकने इक कुसै कन्नै फ्रैंड रिकवैस्ट करियै फ्रैंड रिकवैस्ट बी भेजी सकने तुस एह्दे पर लोग अकाउंट बनाइयै ते पोस्टां पांदे कन्नै हून जेह्ड़े बड्डे बड्डे सैलिब्रिटी न उं'दे जेह्ड़े चैन्नल न ओह् इक पोस्टा दे पैसे बी कमा दे इक पोस्टा दे केईं केईं दो दो लक्ख रपेआ बी कमा दे एह्दे परा दा मतलब कि ऐ ते फैदा जेह्ड़ी फेसबुक ऐ फेसबुक पर बी इ'यै ऐ इस्सी डाउनलोड़ करियै ते

अपनै कुसै गी बी फालो करी सकने तुस अपने फ्रैंड रिकवैस्ट भेजियै तुस अपने फ्रैंड बी बनाई सकने तुस एह्दे पर तुस जेह्ड़े मिडिया ते कुछ बड़े सारे ऐप न सानूं जानकारी बी मिली जंदी बड़ा कुछ होई जंदा जेह्ड़े फेसबुक ऐ अजकल्ल ते लोग ब्याह् बी करा दे गल्ल करा दे इक दुए कन्नै मैसेज़ बी करी सकने एह्दे पर कॉल बी करी सकने जेह्ड़े अपने इक इक एह्दे पर बी पोस्टां फोटो पांदे लोग वीडियो रीलां बनांदे रीलां बनांदे एह्दे पर पैसे कमा दे लोक लोकें गी जेह्ड़ा इंस्टाग्राम ऐ एह्दे पर इक इक पोस्ट दा दो सौ दो सौ मिलियन स्हाबा पर होंदे फालोवर दे स्हाबा कन्नै पैसे लोकें गी कि धंधा बनाई लेदा बड़े सारे लोग पैहा कमा दे एह्दे परा दा असें ते कक्ख बी जेह्ड़ा साढ़ा हून एह् आइयै टविटर टविटर बी इ'यै आइया एह्दे पर बी एह् बी इ'यै चीज आई गेई आई डी बनानी अपनी ते ओह् करना आई डी बनानी अपनी ते एह्दे पर बी कुसे गी तुस फालो करी सकने मतलब अस तुस अपने फ्रैंड रिकवैस्ट पोस्ट कुदै पोस्टां पांदे लोग अजकल्ल सारे लोग अस बी पांदे पोस्टां एह्दे पर कोई कुछ बी करी सकदा पोस्टां पांदे गानें लांदे इ'यां इक दुए दियां स्टोरियां दिक्खी सकदे इ'यां इक दुए दे कलोज़ फ्रैंड जेह्ड़े अपने शैल पंछान दे फ्रैंड होंदे उ'नें उपनी मर्जी कन्नै तुस कुसै गी अपनी पोस्ट दस्सी सकने कुसे गी नेईं प्राईवेट अकाउंट बी होंदे बनाए दे लोकें एह्दे पर बड़े पैहे कमा दे लोग अजकल्ल जेह्ड़े बड्डे बड्डे जेह्ड़े बड्डे बड्डे जेह्ड़े सैलिब्रिटी न ओह् एह्दे परा दा पैहे बी कमा दे नै बड़े बड़े पैहे कमा दे हून जि'यां आइया इसलै साढ़े मार्किट इसलै सारें कोला दा जैदा जेह्ड़ा इंस्टाग्राम चला दा लोग एह्दे पर रीलां बना दे स्टोरियां पा'रदे पोस्टां पा'रदे लाइक करी सकने तुस पोस्ट कमैंट बी करी सकने तुस कुछ बी करी सकने तुस लोग मैसेज़ बी करी सकने तुस बीडियो कॉल बी करी सकने ते वाईस कॉल बी करी सकने पैह्लैं निं होंदा हा इ'यां अजकल्ल लोकें गी बेह्ला टैम होऐ लोग रीलां दिक्खा दे इ'यां टैम कड्डा दे केईं केईं एह्दे पर कम्म बी करा दे पैह्लैं पैह्लैं जेह्ड़ा इस्टाग्राम ऐ सब तो जैदा जेह्ड़ा टविट्टर ऐ टविट्टर बी बड़ा चला दा एह्दे पर बी फ्रैंड अपने लोकें कन्नै गल्ल करी सकने तुस अपनें नमें नमें तुस लोग जेह्ड़े नमें नमें दोस्त बनाई सकने एह्दे पर हून जेह्ड़ा इंस्टाग्राम ऐ एह्दे पर ते बड़ें लोकें इक दुएं गी कुड़ियें गी ओह् करदे दोस्त बनाई सकने मुड़ें गी जेह्ड़े बड्डे बड्डे सैलिब्रिटी ऐं तुस कमैंट बी करी सकने इं'दी पोस्टें गी लाइक बी करी सकने